सिंधी अगली पीढ़ी ऐं हाणे जी पीढ़ीअ में छा फ़र्क़ु आहियो उहो ॿुधायो अॻे पीढ़ी ऐं हाणे जी पीढ़ीअ में मां त हीअं ई चवंदसि त ज़मीन आसमान जो फ़र्क़ु आहे असां पहिरां पंहिंजी मात्र भाषा में पढ़ंदा हुआसीं पंहिंजी माउ जी ॿोली ऐं माउ त हर कंहिंखें प्यारी हूंदी आहे पर ठीकु आहे कोई ॿिए भाषा में पढ़णु कोई ग़लति कमु कोन्हे पर अॼ जा जेके ॿार आहिनि हुननि जो खाइणु पीअणु ऐं चटो उहो सॼो इन जे करे थियो आहे छाकाणि त उहो ॿिए समाज सां गॾु ईअं असां कंहिंखें कलंक नथा लॻाए सघूं पर मूंखे चंङी तरह यादि आहे त जॾहिं मां नंढी हूंदी हुअसि त सुबुह जो चहिरो फुलिको चांहि शाम जो ईंदो हुन खां पोइ शाम जो ऐं पन ते पन ते असांखे दाल पुआ मिलंदा उहे पन ते दाल पुआ खाइण में जेको मज़ो हूंदो हुओ न उहा हाणे इहे जेके बर्गर था खाइनि बीमारियूं खे खणी था अचनि इहे ॿार ऐं अॼ जी पीढ़ीअ खे एतिरा फारवर्ड थी विया आहिनि जेका ख़बरु असांखे वीह साल में न हूंदी हुई अॼु अठे साल जे ॿार खे सभु ख़बरु आहे भले मां मञा थी असांखे टाइम ते टीवी बि कोन हुई मोबाइल बि न हुआ सभी सुविधाऊं न हूंदियूं असांखे ख़बरु पवे कीअं इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी त हुई कोन अॼु त नंढे ॿार खे बि मोबाइल आहे ॿार ॼमे नथो मोबाइल हुन जे हथ में आहे भले हुननि खे इंफोर्मेशन आहे पर इया इंफोर्मेशन पोसिटिव हुजे हुननि जे सकारत्मक हुजे उन्हनि जे भले लाइ हुजे पर इहा भले खां वधीक हुओ हुननि खे ॿिए नमूने यूस था कनि जंहिंजे करे हुननि जो जेको चरित्र आहे सो असांजे कंहिं पीढ़ीअ वारा आहियूं हुननि खां जाम घटि आहे जाम घटि माना जाम घटि आहे असां स्कूल वेंदासीं टाइम ते ईंदासीं त सॼा दोस्त एॾा अॼु दोस्तनि सां पार्टी आहे अॼु जनम दिवस मल्हाइणो आहे भले घर में कुझु माउ सां झगिड़ो बि करिणो आहे पर दोस्तनि सां जनमदिन मल्हाइणो आहे असां त कढी पंहिंजे टाइम में ॾिठोसीं ई न जनमदिन मल्हाइण लाइ माउ पीउ खे परेशान करिणो आहे इहो सभु छा आहे इहे सभु भले असांखे सुखु सुविधाऊं जाम मिलियूं आहिनि जेके मां बचपन में न ॾिठियूं कॾहिं बि न ॾिठियूं हाणे सभु ॿारनि खे आहे मुंहिंजे ॿार खे बि आहे हर दुनिया जे हर ॿार खे सुविधा आहे पर तॾहिं न हुयूं पर जेको असांजो चरित्र आहे उहो ई जॻहि असां कंदासीं ॿिनी जी भेट कंदासीं त चरित्र जाम घटिजी वियो असांजी हिन पीढ़ीअ जो चरित्र जाम घटि आहे हिन जे करे असां सभिनी माइटुनि खे सुजाॻ थियणो आहे हुननि खे सुविधाऊं ॾेणियूं आहिनि पर असांखे चैक करणु खपे त असांजा ॿार कहिड़ी वेबसाइट था खोलनि छा था कनि कहिड़ी दोस्ती था रखनि कीअं था हलनि त इहा असांजी अॻी पीढ़ी ऐं हिन पीढ़ीअ में हीअं जेको अंतर आहे उहो मिटाए त कहिड़ी बि हालति में न सघंदासीं कुझु बि कयूं हणी पर घटाए ज़रूर सघंदासीं इहो मां चई सघंदमि भई असां घटाए सघूं था उन लाइ एफर्ड्स असां सभिनी खे वठिणा आहिनि उहे माउ पीउ हुजे टीचर्स हुजनि प्रिंसिपल हुजनि पाड़ेवाड़ा ओड़ेवारा जेके बि जंहिंसां बि असांजो संपर्क आहे हालांकि ॿार सभिनी ॿारनि जी भाषाऊं वारनि सां ॻाल्हाइण था ऐं हिन में को गुनाह कोन्हे जाम जेतिरी बि भाषाऊं वधीक ॻाल्हाए बियूं जेतिरी वधीक सिखबियूं जेतिरी वधीक लैंग्वेज माना ॿोलियूं असांखे ईंदियूं होतिरो असांजो विकास थींदो हिन में कोई बि ॿ राहे कोन्हे ॿई असां चऊं ॿ भई इहे न थींदव त आहे की न आहे या हिकु पक आहे ॿार जो विकास पहिरां थींदो पर हुन विकास सां गॾु जेका असां विञायो आहे हुन ॻाल्हि जो असांखे ॾाढो दुख आहे ॿीं ॻाल्हि कोई बि ॿार हाणे सिंधी ॻाल्हाइण पसंदि ई नथो करे सभिनी खे हिंदी खपे अंग्रेजी खपे हिंदी अंग्रेजी मिक्स खपे माना हिकु त रहियो ई न आहे ऐं असां हुननि सां गॾु रही करे न असांजी बि सिंधी हुननि जहिड़ी थी वई आहे त हाणे इहो वॾो अंतर आहे न भई सिंधी थी करे सिंधी न अचे चए मूंखे त सिंधी ईंदी न आहे इहे छा थींदो आहे उहो छा थींदो आहे छो न अचणु खपे मराठी वारे खे मराठी अचे थी जे सिंध खे इंग्लिश अचे थी गुजराती वारनि खे गुजराती अचे हर भाषा वारनि खे अचे थी न त उहे बि त ॿार आहिनि असांजा बि त ॿार आहिनि न कोई अलॻि अलॻि थोरी ई हिन दुनिया में आयां आहिनि साॻा ई आहिनि पोइ भला छो हिन जो मतिलबु हिकु इहो कोशचिन मार्क आहे त आख़िरि ग़लती कंहिंजी आहे जो असांजे अॻी पीढी ऐं हिन पीढ़ीअ में एॾो वॾो अंतर आहे